میرے خیال میں رکس کو خوداظہاری اور کہانی سنانے کے طور پر ایک ڈیلی لائف کے تھرو استعمال کیا جاسکتا ہے جیسے کہ اگر ہم رکس کرتے ہیں فار اگزامپل ہم اگر روٹی بناتے ہیں روٹی بناتے ہوئے کپڑے ڈالتے ہوئے کپڑوں کو نچوڑتے ہوئے اور ایسی بہت ساری چیزیں کو کہانی بنا کر ہم اس کو رکس کے طور پر استعمال کر سکتے ہیں رکس میں خوداظہاری کے لیے بہت ساری چیزوں کو استعمال کر سکتے ہیں جیسے میں نے پہلے روٹی کو بیلا پھر اس کو ہاتھوں سے گھمایا پھر اس کو توے پر ڈالا پھر اس کو پھر گھمایا پھر اس کو ڈالا تو اس طریقے سے ہم رکس کی کیا کہتے ہیں خوداظہاری کر سکتے ہیں یا پھر کہانی کی طرح اس کی اس کی شکل دیکھ کر اسے بنا سکتے ہیں جیسے اور بھی بہت سارے طریقے ہیں میں اسکوٹر پر بیٹھی اسکوٹر کے اوپر پیر رکھا پھر اسکوٹر کو چلایا پھر اس کی اسپیڈ کو بڑھایا تو اس طریقے سے ہم اس کو اس طریقے سے شکل دے سکتے ہیں کہانی کے طور پر جسے آسانی میں سمجھنے میں بھی آسانی ہو